जों ओंखाम संग्रायाव दुखु सुखु संनाय खावनाय टाइमाव मोना समाव रायज्लायो सोरबा दखान जाहैना सान हाबबासो फैयो सोरबा बिलिफाङाव उन्दुस्रिबा फैयो लोंनानै फैयो सोरबा जानानै फैयो बेखौ नेनानै जोंहा हर थौलाय लायो मोना समाव दुखु सुखु रायज्लायनो नालागे दाबसेयावसो लेथेर फेथेर लेथेर फेथेर थांलाय लायोनालाय जा रागा जोंखायो आरो मालाया उन्दु जोबलाय लांबाय जोंना दाबो फैया मोनानानै थांनाय मोनानानै लाबोनाय ओंखाम ओंख्रि मोना लायो संदो खावदो बिदिनो सोरखौबा हर थाबोनाय रायदो सोरखौबा माबा होनना बुंदो सोरखौबा ओंखाम संनो बाग्राखौ बुंदो बिदि जालायो जों हराव मोनायाव संनो खावनो बायो ओंख्रिफोरखौ सोरां बारां लाबोग्रोबानो जायो मा सानफ्रोमबो हर थौनाय माब्ला संनांगौ माब्ला जानांगौ माब्ला उन्दुनांगौ टाइमफ्रा गैलाय लांला सानसेलबो नङा सानफ्रोमबो बिदिनो सानसेखौबा बुङा जागौ सानफ्रोमबोखौ सोर बुङा जानांगौ सोर रागा जोङा जानांगौ संग्रा मावग्राफ्रालाय रागा जोंबाथाय जायाबो सङाबो आं होननानै रागा जोंना रायखायो आं बिहामजो दङ आंना फिसाजोआ बिहामजो दं फिसौजो दं बियो रागा जोंबाथाय ओंखामखौनो संखाया ओंख्रिबो सङा ओंखामबो सङा खुरनानैबो होया उनदुग्रोखायो दा बेखौ लानानै आं रायो आरो बिलिफां समाव हर समाव संनाय खावनाय टाइमाव बेनो ज' हिन्जावफोर गोजा ओंखाम संनायाव राज्यलायो होननाया बेनो संनाय खावनाय बाग्रा हर थौनानै फैनानै मैगं थाइगं हर थौनानै लाबोनायखौसो आं रायो बुङो गेजेरावनो बुंखावना होजोबो आं आं बिदि होनै होनै रायोबा बिसोरो बुंसै बे बुरिया थारला गाव संनांगोनथां मानांगोनथां मानो रायोथाय मानो बुङोथाय सानफ्रोमबो बुङो सानफ्रोमबो रायो होनना बुंसै आरो संनांलाया आं हरथौलायनाय ओंखाम ओंख्रि संबा बाखायो मानो हरथौनांगौ मानो बेबादि जानांगौ सानसेलबो नङा मोनायाव जानायखौ दहाय फुङाव लाबोनांगौ गाबोन फुङाव जानोखौ दा मोनायाव लाबोनांगौ मोना मोना गामोन फुङाव संनो मोननाय मा मोनायाव संनायखौसो हाखु दाखु हर थौलायनाय लायनांगौ लाबोनांगौ सानफ्रोमबो बिदिनो नामा फुं बेलासि दखान जाग्रायानो होननानै आं रायो बुङो आरो बिदि बुंलायनोसै सोरबा रागा जोंसै सोरबा उनदुग्रोनोसै मोना समबाथाय सोरबा सोरनिबा न'आव ब्ल'द थांब्रबनोसै ओंखाम नेनो बानानै बिदि जालायबाय थायो जोबबायहाय आबै